बरतन धोइके तऽ प्रक्रिया बहुत छै पुराना जमानाके लोकसब तऽ पहिले राखके उपयोग करैत रहलैए अब नया जमानामे बहुत तरहके बर्तन धोइवला साबुन आबि गेल छै आओर सरफ भी छै लोकके बहुत सारा लोक पहिलका राखके खरके भी उपयोग करै छै आओर बरतन अगर तेलवला बरतन छै अगर ओ साफ नहि हो रहल छै तऽ एक विम बार आबै छै जे बहुत अच्छा साबुन छै ओहिसँ बरतन कइसनो तेलवला बरतन रहै ओ साफ हो जाइ छै अगर हँ कभी कभी होइ छै कि अपना सबके घरमे ई नहि रहै तऽ एहिके लेल होइ छै कि बालू भी मिल जाइ छै बालू मिट्टी उसे भी साफ बहुत अच्छासँ बरतन हो जाइ छै तेलवला कइसनो तेल लागल रहै ओ बरतन साफ हो जाइ छै अब प्रायः तऽ देखलऽ जाइ छै कि गाँवके लोक राखके बालूके खरके उपयोग करै छै बरतन साफ करैमे